ہم اپنی گلوکاری میں حرکیات اور الفاظ کی تشریح کو کچھ اِس طرح شامل کرتے ہیں کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اُس میں گانا کس انداز کا ہے کس موضوع کا ہے اُس حساب سے پھر راگوں کا استعمال ہوتا ہے اُس میں اور اُس میں آلاپ اور مرکیاں ڈالی جاتی ہیں کس طرح سے اُس کو رکھنا ہے اگر کوئی سیڈ سانگ ہے یا کچھ بھی ہے تو اُس کو الگ الگ راگوں پر جو جو کہ جن کے بھاؤ جنوں میں جس میں کومل سُر لگتے ہوں اُس طرح کے راگوں کا استعمال ہوتا ہے ایسے تو خوشی والا ہے خوشی کے کا اظہار کرنا ہے تو اُس میں شدھ سوَروں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اُس طریقے سے ہم اپنے گانے کو اور اپنی گلوکاری کو حرکیات کو تشریح کو اِس طرح سے پیش کر کے اِس میں ایک ایک بندش میں پرو کے پیش کرتے ہیں